وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ ہاں دعائیں ہے ہاں جی آپ کیسے ہیں ہاں یہ ڈیری سے بول رہے ہیں آپ ہاں جی ہمارے یہاں ہیلو یہاں دودھ ملتا ہے یہاں دودھ ملتا ہے کیا ریٹ ہے مجھے سو کلو دودھ کی ضرورت ہے پروگرام کے لیے

کیا ریٹ لگائیں گے

آپ بھی جو آئیں ہمارے یہاں جامع مسجد

اچھا جی آپ کے یہاں دہی آپ کے یہاں دہی پنیر گھی

گھی کیا ریٹ ہے آٹھ سو روپے جی پنیر اچھا اور کھویا

اور کیا چیزیں ہیں آپ کے یہاں دو دو کلو سب سامان بھیجوا دو صبح بھیجوا دو صبح بھیجوا دو

آٹھ بجے دس بجے با گیارہ بجے بارہ بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک